जय झूलेलाल जीअं त असां घुमणु विया हुआसीं केरल पासे विया हुआसीं असांखे हिंदी भाषा ईंदी आहे असांखे हुतां जी भाषा कानि ईंदी आहे पर हाणे असां उते वियासीं त असांखे उते नैटवर्क जी बि ॾाढी तकलीफ़ थी प्लस असांखे थोरी तबीअत बि ढीली थी वई पर असांखे कुझु सम्झ में न पियो अचे असां उता जी भाषा कीअं ॻाल्हायूं कीअं उन्हनि खे चयूं की भई असांखे हेॾे डॉक्टर जे वञिणो आहे या असांखे कुझु सिधा नैटवर्क बि न हुओ जो असां ॿिए कंहिंखे फोन करे सघूं असां ॾाढो तकलीफ़ में गुज़ारियोसीं न ठीकु आहे वरी बि पंहिंजी पंहिंजे हथनि जे इशारनि जे भाषा सां असां उन्हनि सां ॻाल्हाए करे असां पंहिंजी पंहिंजी सॉल्यूशन कढीसीं पर असां अहिड़े अहिड़े माहौल में ॾाढी तकलीफ़ू ॾाढी दिक़तू भोॻियूं आहिनि इन करे चवंदा आहिनि भाषाऊं सिखणु ज़रूरी आहिनि पर हाणे उआ ॻाल्हि त सही आहे असांखे भाषा सिणु ॾाढी ज़रूरी आहे पर किथे कोई बि अहिड़ो माहौल अची वञे थो हिन करे असांखे भाषा ज़रूरु थोड़ी सिखणु खपे ऐं हुते त वरी अंग्रेजी ॻाल्हाईंदा आहिनि असांखे अंग्रेजी बि ॾाढी घटि वधि ईंदी आहे पर असांजो इशारनि सां ॻाल्हाए करे असां पंहिंजो टाइम कढियोसीं असां घणे घणनि ई हंधि अहिड़े हंधि वेंदा आहियूं कि किन हंधि काई भाषा असांखे सम्झ में अची वेंदी आहे त असी उन जो जवाब ॾेई सघंदा आहियूं पर किथे असांखे न ईंदी आहे त असांखे ॾाढी प्रॉब्लम ईंदी आहे इन जे करे असां सां सभिनी खे इहा ई प्राथना कंदा आहियूं त हर प्रांत जी हर शहर जी हर हर इन प्रांत जी असांखे भाषाऊं सिखणु ज़रूरी आहिनि असां हिंदुस्तानी असां हिंदुस्तानिन जे हिसाब में असां सभु भाषाऊं सिखंदासीं त असांखे किथे बि वञण में परेशानी न थींदी ऐं असां जीअं असां परेशानीअ में भोॻियोसी असां परेशानी ॾाढी ॾिठीसीं तीअं असां चाईंदा आयूं त असांजे ॿारनि खे बि ॿ टे भाषाऊं अहिड़ियूं ॿ जंहिं जंहिं प्रांत में वञे सिखनि त उहे सिखणु ॾाढी ज़रूरी आहिनि जेको आहे हा